السلام علیکم میں زینب بات کر رہی ہوں گیوال بیگھہ سے در اصل بات یہ ہے کہ میں پی ایم کے وی وائی کورس کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کورس کی مواد کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور وقت کے ساتھ اپنی کارکردگی جاننے کی ضرورت ہے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ کورس میرے لیے صحیح رہے گا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں تھوڑا ہیلپ کر سکتے ہیں جی جی جی جی پلیز پلیز بتائیے اچھا ایسا ہو سکتا ہے اچھا تو مجھے کیا اقدامات کرنے کی چاہیے تاکہ میں بہتر سمجھ سکوں اور آگے بڑھ سکوں اچھا اچھا جی جی جی میں سمجھ گئی اچھا اچھا کیا اس میں میری سیکھنے کی رفتار کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے اچھا اچھا جی جی جی جی میں پی ایم کے وی وائی کورس کر رہی ہوں اور مجھے اس کے بارے میں سارے ڈیٹیلس جاننے تھے ہاں جی جی پلیز پلیز اچھا اچھا میں سمجھ گئی جی مجھے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ